हॅलो कशें आसा गो हांव आनी कशें आसतलें म्हाका जालें ऑपरेशन मगो अकस्मात जालें कितें करतलें मागी आत कोण आसा तुज्या फुड्यांक आसा मम्मी मम्मीन राव रावपा न्हू तें आनी कोण रावतलो माय रावतली येयल्या ते दीस काडपा जाय जालें पूण किदें कसलें ऑपरेशन जालें तर गो हेजें गुटाचें गो गुटांचें केन्ना जालें आठ दीस जाले मागीर जेवता बीन मुगो जेवण बीन कितें जेवपा लायलां डॉक्टरानू दोतोरान आं आं शक्ती ना शी जाल्या तूं भियोनू तशें जालां गो तुका तें बिलां तूं बील म्हणटगीर मागीर तशें जात न्हू तें टेंशन बीन जाता चिंतप बीन जातकीच कांय नाका दिसता टॉनीक बीन किदें खा मगो तूं चिंत्ता किद्या चिंतत जाल्यार तूं चड बरें नासून पडटलें तूं चितूंक जायना जातलें तुगे रोखडें बरें आं आवय आसा फुड्यांक पोवया म्हळें तूं कशें आसा तें खबर घेवया म्हणून फोन केल्लो हांवें बरें तर आं राव गो दूद बीन पियेना तूं पिता कितें बेश्टें पिता हळडी पावडर बी घाल मुगो आलें बीन बदाम सुद्दां तितून बारीक करून घातल्यार जाता पावडर करून तें बरें विटामीन मगो तुका अशी शक्ती अशी मेळना न्हू कडकडल्या भशेन जाता तें पील जाल्यार तुका बरी ताकाय येतली थंडे दिसान बी तुका चड जाता गो तें आनी तूं भिता बीन अशें जालें म्हणटकीर तूं भिता आनी तुका तें मागीर किद्या कितें जाता एक जाल्यार चार जाता म्हूण खबर ना तुका तशें तें चल बरें करून हय खबर घेवया म्हणली तुजी हय तुवूय आमची खबर घे हांव तुजी घेता बरें तर टायम मेळल्यार मेळ्ळो जाल्यार येत गो हांव भिनाक तूं हांव फकत खोबऱ्यो सांगता म्हणटलें येना म्हणटलें पूण येता हांव टायम काडून कशें जाल्यार तुजे खोबरे येता बरें तर बरें आं